علی گڑھ میں بہت سے ایسے ثقافتی رواج ہے جو ابھی بھی اس کی پیروی کی جاتی ہے جیسا کہ علی گڑھ میں ہر جگہ یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سر سید ڈے سلیبریٹ کیا جاتا ہے اور علی گڑھ کے بچیاں جو ہیں زیادہ تر وہ حجاب پہنتی ہیں اور علی گڑھ کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ شیروانی پہنتے ہیں کہ وہ بغیر شیروانی کے باہر نہیں آ سکتے اور یہ ہے کہ وہ ہر جگہ سلیپر پہن کے نہیں جا سکتے وہ شوز پہن کے جاتے ہیں با قاعدہ تیار ہو کے ای اور علی گڑھ میں یہ بھی ہے کہ وہ اردو بولتے ہیں اور یہ ہے کہ چھو چھوٹا بڑے کو بڑے چھوٹے کو تہذیب کی وجہ سے سلام سلام کرتے ہیں خیر سلام تو ہمارے اسلام میں ہے تہذیب بھی یہاں کی اور یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سر سید ڈے ہر یونیورسٹی ہر جو ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں اور ہر ہاسٹل میں سلیبریٹ کیا جاتا ہے خیر علی گڑھ کی ایسی بہت علی گڑھ کی تہذیب کے بارے میں کیا ہی کہا جائے علی گڑھ تہذیبوں کا شہر ہے وہ مشہور ہے